गामियारि समाजफोराव गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां आयदाफोराव जौगाथायखौ लाबोनो हायो गिबिखेबाव जों बेयाव गावखौनो जोङो देहायारि जौगाथाय मेलेमारि जौगाथाय आरो गासैबो समाजारि जौगाथायावबो जोङो गोबां समाजखौ हेफाजाब होनो हायो जेरै देहायारि जौगाथाय होनोब्ला जों गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाफोरखौ गोग्गो लाखिनो हायो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाफोरा लोमजानाय साजानायनिफ्राय गोजानाव थायो आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो देहाया अराय सम गोग्गोयै थायो बिनि गेजेरजों जों गेलेनायनि गेजेरजों समाजारि गामियारि आरो राजखान्थियारिखौबो जोङो समाजारि आरो भारत गासैखौबो जों मुलाम्फा होनो हायो जेरै सासे मानसिया गेलेनानै एबा मोनसे जायगायाव गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै मुंदांखा जाबोयोब्ला बेयावहाय गाव हारसिंनिल' मुलाम्फा जाया बेयाव समाजनि गामिनि हादरनि गासैनिबो मुङा बेयाव हाबफानानै थायो मोनसे गामिनि मानसिया गुबुन मोनसे हादरफोराव गेलेमु गेलेनानै देरहानानै फैयोब्ला बै मानसिनि मुङाल' बेवहाय सिखाङाखै बियो बबे गामिनि बबे जायगानि बबे हादरनि बेफोर गासैबो सोंलुफोरा बेयाव सिखाङो आरो बिनि थाखायनो बे गासै सासे मानसिनि देरहानायनि गेजेरजों एबा गेलेमु गेलेनायनि गेजेरजोंनो बे गामिफोरनि जौगाथायाबो जौगानायनि लामायाव फैयो बेजों लोगोसे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो देहाफ्रा गोग्गो थायोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोङो मेलेमारि गोग्गोखौ लाबोनो हायोब्ला जोंनि फरायनायावबो जोङो बे मोजां लामाजों आवगायलांनो हायो जाय मानसिया देहायाव गोग्गो थायो बिनि मेलेम आरो गोसोआबो गोग्गोयै थायो आरो बेजों लोगोसे गोसोआव फैनाय एबा मेलेमाव फैनाय गुबुन गुबुन साननाय गाज्रि गाज्रि साननायफोरखौबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों होखारनो हायो जाय मानसिनि गोसोफ्रा एबा मेलेमफ्रा गोग्गो नङा बेफोर देहायारि देहायारि मा